पंजीं ऑक्टोबर उणीअ सौ ॿावीह ॿाराह जुलाई उणवीह सौ टेटीह तेरहां ऑगस्ट उणवीह सौ चोटीह पंदरीं नवंबर उणवीह सौ पंजाहु सतरीं डिसम्बर ॿ हज़ारु छह